कोंकणीचो वापर टेक्नोलाॅजी बरोबर आनी इंन्टरनेटा बरोबर खूब म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत लिप जंम्प जशें म्हणटा व्हडली उडकी मारिल्ले भशेन तशें म्हणल्यार हरकत ना आनी गोंयाक वृत्तपत्र हें त्या दृश्टींतल्यान एकच आसा फक्त एकूच आसा आनी साहित्याच्या हातूंतल्यान पुस्तकां बिस्तकां येतात इतल्योच गजाली आशिल्ल्यो पूण आतां एक म्हणजे टॅक्नोलाॅजी बदल्ली नवी टॅक्नोलाॅजी आयली कंप्यूटर टॅक्नोलाॅजी आयली ताचे बरोबर ऑडियो व्हिडीयो खास करून व्हिडीयो वेगळे तरेचे भरपूर म्हणजे भरपूर तयार जावपाक लागले गोंयांत स्मार्टफोनाचें पेनेट्रेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा स्मार्ट फोनाचेर जेन्ना कॅमेरा डेवेलाॅप जाले बरें बरें केमेरा डेवलाॅप जालें तातूंतल्यान खूब वेगवेगळे म्हणजे फिल्मस पसून येवंक लागलीं शोर्ट फिल्मस येवपाक लागलीं भुरगीं काडपाक लागलीं आनी सगल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो ऑडियो आनी व्हिडयोच्या स्वरुपांत जितून वता तातूंतल्यान कोंकणींतलें कितलेंशें साहित्य खास करून कोविडाच्या दिसांनी तर अक्षरशा कोंकणी साहित्याचो फार म्हणटा तसो जाल्लो टॅक्नोलाॅजीची टॅक्नोलाॅजी वापरून इंन्टरनेटांतल्यान तशें तरेचो जाल्लो आनी त्या हातूंतल्यान डिजीटल मिडीया म्हणजे हांव जर्नलिजमाची मिडीया एक मिडीया एक माध्यम प्रसार माध्यम लोकां मेरेन पावोवपाचें ह्या दृश्टींतल्यान जे आसा कोंकणीचो वापर प्रचंड प्रमाणांत वाडलो जातूंत भितर मराठी सोडातच पूण इंग्लीश सुद्दां फाटी पडल्या म्हणजे गोंयकार कितलोय जरी इंग्लीश शिकता आसलो तरी एक्सप्रेस करतना स्वताक तो कोंकणीतल्यानूच करता आनी एक्सप्रेस कोंकणींतल्यान केल्लें तें ताका चड पळोवपाक आवडटा त्या दृश्टींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत हांव म्हणटां अक्षरशा फार जाला फार